ई तनावपूर्ण आओर व्यस्त जिन्दगीमे जे छै से सङ्गीत एगो जे छै से बहुत बड़का माध्यम अछि सङ्गीत जे छै से हमरा जीवनके एकटा बहुत बड़का माध्यम अछि अपना जिन्दगीके जे छै से नीक बनाबैके लेल ओहए ऊपलक्ष्यमे किछु कहै लए चाहैत छी जे गायक हमरा किशोर कुमार जे छथि से बहुत पसन्द छथि किशोर कुमार गायक एहि दुआरे हमरा बहुत जादा पसन्द छथि किएकि हुनकर हम कइ तरहक गाना सुनने छी आओर बहुत बहुत अच्छा लगैया हुनकर गाना किएकि हुनकर गाना जे छनि से बहुत जादा मीनिङ्गफुल होइत छनि मीनिङ्गफूल होइत छनि आओर सुनि कऽ अति आनन्द अबैया कोनो तरहके जे छै से चिन्तामे रहैत छी कोनो तरहके जे छै से मन ऊदासो रहैया तऽ हुनकर गाना सुनि लैत छी तऽ जरुर जे छै से मन खुश जरुर भऽ जाइया ममे एकटा उमङ्ग भऽ जाइया एकटा ऊत्सव जकाँ महसुस होइत यऽ आओर गाना आब जे हम ककरो सुनैले चाहब तऽ हमरा मैथलियो कलाकार बहुत सारा छथि जेना मैथिलीमे भऽ गेलथि शारदा सिन्हा भऽ गेलथि मैथलियेमे हमर दिलिप दरभङ्गिया भऽ गेलथि बहुत तरहके मैथली सिङ्गर छथिन जे एतऽ जे छै से कल्चरके अनुसार एतुका पाबनि कऽ अनुसार जे छै से तरह तरहके गाना गाबैत छथिन हमरा सबके छठिमे छठि एगो पर्व होइया जाहिमे शारदा सिन्हाके गाना हम एतेक एतऽ मिथिलाञ्चलेके बात की कही देश विदेशमे सुनबै जे की अमेरीका आओर की लन्दनमे हुनकर गाना हर जगह छठिमे एहन बनल रहैत छै जेना लगैत रहैत छै पूरा विश्वे जे छै से मिथलाञ्चल बनि गेलै हँ एतेक सुन्दर गाना गबैत छथिन आओर एतेक जेना लगैत छै हुनका मैथिली कोकिला कहल जाइत छनि कोयल जिनका जे जे कोयल कऽ पक्षी कहैत छियै मैथिली कोकिला हुनका कहल जाए छनि हुनकर गाना सुनिते जेना जेना लगैत छै जेना कानमे मधुर मधुर एकदम सङ्गीत कऽ अथी भऽ गेल हँ पूरा वातावरण एकदम शुशोभित भऽ जाइत छै तऽइएह दुआरे कहैत छी जे हम लाइव सुनैले चाहब तऽ हम एकबेर जरूर सुनैले चाहब अपन मैथिली कलाकार शारदा सिन्हाके सुनैले चाहब आओर सङ्गीत हमरा सबके जीवन कऽ एकटा बहुत बड़का पहलु अछि